असांजे देश में गवरमेंट जी केतिरियूं सुविधाऊं निकितियूं आहिनि उन मां हिकु आहे आयुष्मान भारत काड जंहिंमें पंज लख ताईं बीमारियूं जो ख़र्चु मिलंदो आहे ऐं एम्बूलेंस बि फ्री मिलंदी आहे मोदी केयर जो दुकानु आहे जिते असांखे गोरियूं दवाऊं अधु अघु में मिलंदियूं आहिनि